जी नमस्ते मुझे रोज का लिली का एक के जी दोनों चाहिए यानी कि कितना लेंगे सा जैसे कि शादी विवाह शादी में करना है हमें जैसे कि मैं जैसे कि मेहंदी रस्म में जैसे कि सजावट रहती है थाली सजाना रहता है तो उसमें छिड़कना रहता है और अगर वो हल्दी रस्म रहे तो उसमें भी छिड़कना रखना रहता है जैसे कि थाली में सजाना रहता है नहीं मुझे सिर्फ़ मुझे रोज का और लिली का चाहिए एक एक के जी हाँ इस्टेज पर इस्टेज भी तो सजाना है ना हमें हम्म हम्म

तो मुझे यह वह जो पिंक कलर का है वही दे दीजिएगा एक के जी एक के जी चाहिए हाँ और उसे लिलीज का भी एक के जी कितने में पड़ेगा और अगर के जी के हिसाब से लेंगे तो जैसे कि आपके यानी कि उसे दुकान में और फूल होगा ना यानी कि कई ठो वैलायटी के फूल होंगे मतलब कौन कौन से वह हैं

अच्छा पैसा कितना लेंगे हमें दो फूल चाहिए ना एक गुलाब का चाहिए एक लिलीस का चाहिए ना

अच्छा तो कुछ कम नहीं करेंगे जैसे होता है हर चीज़ में भी तो कम होता है तो इसे भी कर दीजिए ठीक है तो उसी में कर दीजिए

ठीक है तो आप पहुँचाएँगे या हमें लेने आना पड़ेगा ठीक ठीक है हम भदोही से बोल रहे हैं मेरा यानी कि गाँव का नाम है अरे मगजाद पखिया ठीक है भैया नमस्ते